السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ہم بیمار ہیں قریب چار پانچ دنوں سے نہیں کہیں سے دوا ہاں لائے تو تھے دوا لیکن فائدہ نہیں ہوا ہاں کرایا تو تھا نارمل ہے ہم سوچے آپ کے یہاں دکھائیں نہیں ابھی نہیں ویسے آپ کا کلینک کب کھلتا ہے ٹھیک ہے

آپ کا ہے کہاں کلینک اچھا جی جی کتنے بجے آئیں ٹھیک ہے آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کی کلینک آتی ہوں ٹھیک ہے السلام علیکم